हैलो सर तव्हां इंडिगो एयरलाइंस सां ॻाल्हायो था मां रिचा कुकरेजा इंडिओ इंडिगो एयरलाइंस में पंहिंजी हिकु टिकट बुक कराई आहे उहा टिकट लखनऊ सां बॉम्बे तक वञण जी आहे और मुंहिंजी जेकी सीट आहे उहा विचु वारी आहे और मूं सां गॾु हिकु नंढो ॿार आहे जंहिंजे करे मुंहिंजे ॿार खे ॾाढी विहण में दिक़त थिए थी माण्हुनि जे अचण वञण जे करे मांखे मुंहिंजे ॿार खे ॾाढी परेशानी थिए थी त तव्हां मुंहिंजे इहे सीट जेकी आहे विचु खां हटाए करे खिड़की वारे करे रखो और मुहिंजे ॿार जे सुम्हण लाइ हिकु नंढे मुलायम बिस्तर जी बि व्यवस्था करे ॾियो ताकि मुंहिंजे ॿार खे सीट गॾे न और उहो आराम सां सुम्ही सघे हिन लाइ मां तव्हांखे फोन करे गुज़ारिश थी कयां कि मूंखे हिकिड़ो नंढो बिस्तर जी व्यवस्था करे ॾियो जंहिंजे करे मुंहिंजो ॿार आराम सां आसानीअ सां सुम्ही सघे और हुनखे कोई दिक़त न थिए और मुंहिंजो जेको सफ़रु आहे उहो सुठी तरह बिती सघे हिन लाइ मां तव्हांखे फोन कयो आहे